भैया जो आप के यहाँ चार्जर लिए थे वो दो तीन दिन चला उसके बाद ख़राब हो गया और एक बार और लिए थे एयरफोन लिए थे वो भी ख़राब हो गया कैसा आपका सर्विस चल रहा है यार बढ़िया ठीक करो तभी ना आएँगे आप के पास हाँ ऐसे दोगे सामान तो कहाँ से हम आएँगे

और लोग को हम कैसे बताएँगे कि यहाँ बढ़िया समान मिल रहा है कोई पूछेगा तो बताएँगे अरे यहाँ तो सर्विस ही सही नहीं दे रहें हैं तो क्या जाएँ जाएँगे आपके पास कोई

सही रखो सब लोग जाएँगे चार पाँच कस्टमर और बनेगा आपका ख़राब रखोगे तो क्या बिकेगा आप का